नोंथाङा नोंनि जिउ जारिमिननि सोमोन्दै जोंनो एसे बेखेवनानै खोन्थादो आङो दा बार' फनद्र' बोसोरनिफ्राय खस्थ' लानानै गैयैनि मानसि नालाय आं लावखार थाबोनानै दिनै लेंसुं जायगायाव लावखार थाहैनानै थिन बोसोर सारि बोसोर लावखार थाहैबाय थाहैनानै बिसां खस्थ' मोनबोदों दंफां लाइफां हादान सिफायबोबाय आरो बेनिफ्राय खेथि मावबोबाय जुखाम फोबाय जुखामजों लोगोसे माइ गोदो माइ बांला माइ दंमोन बे बांला माइखौबो फोनानै बिसिबां आबाद मोनदोंमोन खालुं खाथुं हादान हिसाबै बिराथ आबाद मोनबोदोंमोन जोङो माहाजोनआ आरो खावनानै आं होबोदों फैदों आरो बेनि गेजेराव उनाव मा जादों थिन बोसोर सारि बोसोर जेराव थानानै फैनानै बेंटल गावनि जायगाखौ आगान सुरबोफिनो होमबा न'आव फैफिनो होमब्ला बिनि सप्तासेआवनो लेंसुं हादर माबाखौ गामिखौ सरकारआ बिराथ मैदेर लानानै आरमि खि आरमि पुलिस खि पुलिस लानानै गाख्रेबदों आन्द'लन खालामदों बिनिफ्राय हाखु दाखु एखदम बबे जायगायाव गारि मोनगोन बबाव जायगायाव मटर मोनगोन मटरबो हाबजाया माबो हाबजाया दंफां मुरा हाजार हाजार गिदिर दं ख्रि ख्रि ख्रि ख्रि मुराबारि दं दिनै खुन बासुगावनि खुन बबेनिबा बबेनिबा सिडलिनि गासिबो बांगाल गार'वानफोरखौसो लानानै दिनै रोगा बायनानै जानांदों दाबायफैनांदों फुराना जायगा बे रानिखाथायाव ओमफ्राय उनाव आं थांफिनबाय थांबा गाबफिनलायबाय बिराथनो माहाजोनफ्रा ओरैबायदि ओरैबायदि जाबाय ओरैबायदि ओरैबायदि जाबाय होनानै खिन्थाबाय आंनो आंबो गाबफानांबाय आलं आखं आबादफोरखौ नुहैबाय हायाव गोदावमा सोरावमा गोग्लैजोबबाय दावजों फारौजों खावसे जामजोबबाय बेरा फारसे ओमफ्राय उनाव जि थ'फ्लाखौनो लाबोनो नो गोसो जालायासै आं गाबनानैसो फैनांगौ जाहैदों दुखु नांथावनो जि मोजां माहाजोनमोन बियो ओमफाय बिनि जाखांनानै उनाव फुराना जायगायाव आं बोसोरसे थाफैदोंमोन दानाबा बे समाव मा जालायखो एबसु आन्द'लन जाबाय बिटिसि जि बाहायबो एकदम सोरबा आथिं गावफायजानाय सोरबा आखाइ गावफायजानाय सिडलिआव आन्द'लन खालामनायाव बिदि जादों बेखौ पुलिसफोरजों खारखोमा बायबाबो गवाखै हिन्जाव हौवा खना खना जायगा लानानै हाग्रा बारियाव दंग' माथावरियाव थाबाबो गवाखै बिब्दि थायै थायै खस्थ' जानानै जों बासायनानै जों थाबोदों आइ आफाजों गोरोबनानै मिलायनानै फैदों आरो मोजाङै मोजां जोङो दासिमबो बर्थ'मान इसोरनि अननायफ्राव जोङो बिदि जायै जायैबाबो जों बारग'बोदों आरो आबादारिखौ आबादखौ जोङो मोजाङै मोजां गोदोनिफ्रायनो बोखांनानै जाबोदों आरो दा बिदि जायै जायैसो जोङो बोरायदब बुरिदब सेंग्रा थानानै संसारआव हाबबाय संसारआव हाबनानै दा न'आव न'आव हाया दंखायो दा बिदा फंबाइ सानै हिसाबै गोदान हा खुलिनायफ्राव जों थांलायबाय बेहाय जों बावबो जाहैलाबाय हौनै दावखा बाहायाव जानानै बिनिफ्राय दा नै गथ'आ हौवासा सासे दंमोन दा गैया बेबो रुंसारि जालांबाय फिसा हिन्जाव सासेल' थालांदों बेखौ फेदेरनानै फोलावनानै ख्लास नाइन थेनआव फरायनानै बेबो मानसिफोरजों मुलि होजानानै बेनिफ्राय दा संसारआव हाबनांदों नेपाल हौवाखौनो लानांनानै बिदिनो जानानै थादों दा गैया दा गोदाव सोराव जानानै दं आंनि नखरा दा बिदि जायै जायै जायै जायैनो दासिमबो फिसौ दाबसे फिसा दाबसे बिमा दाबसे जानानै दं बेराफारसे बिमायाबो दब थैनानै थांबाय मा खालामबावनो उफायथ' गैला ना बे खस्थ'यैनो आङो फिसौफोरखौ दा फोथांनानै दङ आरोमा आबाद खेथिखौ बोखाङै बोखाङै बिदिनो दिनै थाइसे गाबोन थाइसे जानायाथ' जानाय ओंखाम दैआथ' थाबाय थाखायो दा गाननायनिफ्राय जोमनायनिफ्राय सब खिसु स्कुलआव सोनायनि फैसा थाखा रां रुफा बुथुमनायाबो बिदिनो मैगं थाइगं बायदिसिना खालामनानै जानानै दं आरो आं दा बिदि जायाबानोथ' बिदि फेदेराबानोथ' दा सोरबा बा सिखाव होनगोन सोरबा दाखाइट होनगोन सोरबा अजा थाबायनानै माबा खालायनानै जायो होनगोन ना आइ आफानि नुनाय आइ आफा मोनथिनाय मोजाङै मोजां खेथि आबाद मावनानै दा आं जायो आरोमा गैलालै आइ जोबबाय